ग्रामीण इलाकाके इसकुल आओर शहरी इलाकाके इस इस शहरीमे बहुत फर्क छै एखनो ग्राम ग्रामीण इसकुलमे बहुत गरीबी छै शहरीमे ओतेक गरीबी नहि छै एखनहु बच्चासब पूरा ओकरा यूनिफार्म नहि भेटि रहल छै पूरा ओकरा जे ओ चाहै छै हम नीकसँ नीक शिक्षा ग्रहण करी ओकरा सही रूपसँ इसकुलो नहि जा पाबि रहल छै किएकि तऽ ओकरा पोशाकमे दिक्कत छै ओकरा हर चीजमे दिक्कत छै तेँ ओकरा हँ इसकुलके जे कोनो गवर्नमेन्ट सरकारके जे केओ जे कोनो अथी छै अनुदान दऽ कऽ ओ आगाँ दऽ कऽ ओकरा आगाँ बढ़बैके कोशिश करी आओर शहरीमे वएह बच्चा पढ़ै छै जकरा बहुत पइसा छै वएहटा पढ़ै छै आओर शहर वएह जाइ छै जकरा बहुत पइसा छै आओर गऽ गाम ग्रामीणमे एखनहु तक वएह रहै छै जकरा पइसा नहि छै तेँ ग्रामीण विद्यार्थीके उठबैके कोशिश करी शहरीवलाके तऽ पइसा अधिकसँ अधिक छहिए हुनका तऽ बहुत पइसा छनि तेँ ओ शहरमे नीकसँ नीक अपन अँ बच्चाके अँ अँ प्राइवेट इसकुलमे दै छथिन आओर ग्रामीण इलाकामे ओ सबसँ पहिल बात ई जे ओकरा ने अँ दोसर मास्टर भेटै छै इसकुलके छोड़िकऽ आओर इसकुलेमे ओ अपन विद्यार्थीके पढ़बै छथि आओर इसकुलसँ ओ बच्चा आगाँ बढ़ै छै तेँ आगाँ ओ गार्जिअन एहन अछि जे ओकरा इसकुलसँ समय आगाँ लऽ लऽ जाइके ओकरा आगाँ हुँ बढ़बै ए ओ बच्चा आगाँ बढ़िकऽ किछु करैए तेँ शहरोके शहरसँ गामके बच्चा आबै पकड़मे जादे छै